घरके समानमे बहुत तरह समान अइसन अबैत छै जेकर उपयोग बहुत जादा होइ जाइत छै जैसेकी गर्मीके दिनमे गर्मी दिनमे एसीके काम होइत छै ए सी चालू करि लै छै तऽ गर्मी नहि लागैत छै बहुतसे जगह छै जहाँ ए सी छै गड़ियोमे जाइत छै तऽ एसीके प्रयोग रखैत छै घरमे भी एसीके प्रयोग इतना सुबिधा भए गेलै इलेक्ट्रोनके कि गर्मीके एहसास नहि होइ छिकै थोड़ा सा भी गर्मी लगैत छै ए सी चालू करि लै छै पङ्खा चालु करि लै छै इलेक्ट्रोनिक समान इतना जादा पाबरफुल है जैसेकी वाशिंग मशीन पहले करु तऽ लोग धोअै रहै कपड़ा आब तऽ वाशिंग मशीन छै की वाशिंग मशीनमे कपड़ा डालहो आ धोआ जाइत छिकै एतेक बड़ा इलेक्ट्रोनिक समानके फैदा होइत छै एतेक बढ़िआँ वाशिंग मशीन फायदा होयतै जेनाकि मानू कोइ कपड़ा बाहर जाके पानि लाके उसके बाद सरफ अथी झाग आर बना दै छै तब जाके कपड़ा डालतै तब फिर धोतै रऽ ओना तऽ आब नहि होइत छिकै आब तऽ डाइरेक्ट कपड़ा डालो आ धोआइके चलि अबैत छै नम्बर टी बी टीबीके अइसन घरमे देश बिदेशके समाचार टी बी पर सुनैत छियै किछु देखए सबसे सीरियल टीबिके चालु करै हियै देखि लै छियै कहिँके समाचार सुनए पड़लै आर की भेलै घरके बाद की भेलै बेगुसरायमे ओ तुरत देखि लै छियै या कहीँ बिदेशमे की भेलै तुरत टीबीके माध्यम से पता चलि जाइत छिकै कम्प्यूटर कम्प्यूटर अइसन छिकै की देश बिदेशके खबर कोइ ऑनलाइन करै के फोन भेलै तऽ कम्प्यूटर पर बैठके ऑनलाइन करि लै छियै कोइ समान ऑडर करैके भेलै तऽ करि लै छियै कम्प्यूटरके माध्यम से केओ किछु चीज जोड़ैके भेलै तऽ कैलकुलेटरके माध्यम से जोड़ि लै छियै हँ माइक्रोवेभ इतना बड़ा जैसे घाना खाना गरम करना हो तुरत उसीमे डालो खाना गरम हो जाता है जाइत छै इतना बड़ा है अथी एयरफोन एहिमे जे पहिले तऽ गाना बजबै रहै तऽ सब सुनि लै रहै आब तऽ एयरफोन लगबैत छै अपना खुद अपना सुनै हिकै एयरफोनके ई फैदा छै एहिके दोसर किछु भी सुनैत छी खुद्दे ने सुनैए दोसरके तऽ नहि सुनै हए ओकर बाद भए गेल मोबाइल मोबाइल लोक कथी लए खरिदै छै ताकि व्हाट्सप चला सकियै फेसबुक चला सकियै सोशल मीडिआ पर जा सकैए सोशल मीडिया देखि सकियै की बाहरके अथीपे की होइ रहलै नहि होइ रहलै ओकरबाद भए गेलै मोबाइलसे एक दूसरेके फेस देखि सकैत छियै बात करि सकैत छियै पहिलेके जबानामे मोबाइल नहि रहै तऽ बहुत दिक्कत होइ रहै पहले डी जी पहिले इलेक्ट्रोनिक समान नहि रहै तऽ बहुत दिक्कत होइ रहै आदमीके केना बात करबै केना की करबै पहिले तऽ बहुत पहिले चिट्ठी भेजै रहै तब जाके बात होइ ओन्नेसे चिट्ठी आबै आब तऽ डाइरेक्ट मोबाइल पर नम्मर डाएल कयलियै बात होइ जाइत छै ई युग छिकै इलेक्ट्रोनिक समानके फायदा इलेक्ट्रोनिक समान जितना बिकसित हो होइत छै बहुत अच्छा छिकै आओर सरकारसे अनुरोध छै कि बहुत बहुत इलेक्ट्रोनिक समान बिकसित करल जाए